जय झूलेलाल सिंधियुनि में चङी कहाववते त आहिनि उनमां मूंखे सभिनिनि खां वधीक जेको प्रभावितीकरण वणे थी जेको मां पंहिंजे जीवन में इस्तमालु कंदी आहियां उहो आहे जहिड़ो संगु तहिड़ो रंगु हीअ कहावत मूंखे इनकरे वणंदी आहे छो जो माण्हुनि जो जीअं संगु आहे माण्हू होरे रंग में पइजी वेंदो आहे तव्हां सुठो संगु रखंदव त तव्हांजो रंगु सुठो हूंदव तव्हांजी संगु सुठी न हूंदी त तव्हांजो रंगु बि उन ज़रिए फिरिजी वेंदो मां पाण जी ॻाल्हि छो पई कयां छो जो मां पाण सी ए जी पढ़ाई कयां थी मुंहिंजे अॻियां पुठियां पढ़ियल लिखियल माण्हू आहिनि मां उन्हनि जा व्यव्हार जाचींदी आहियां उन्हनि जा तौर तरीक़ा पाण जे जीवन में अपनाईंदी आहियां जेको मुंहिंजे व्यव्हार में वाधारो खणी आयो आहे अॻियां हली करे मूंखे ॾाढी जेको विया वाधारो मिलंदो उहो मुंहिंजे ऐं साम्हूं वारे जे अंग संग सां ही मिलंदो इनकरे मूंखे इहो कहावत ॾाढी वणंदी आहे जहिड़ो संगु तहिड़ो रंगु